ہم نے اردو اپنے گاؤں کے مکتب سے ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر سے ہمیں باقاعدہ زبردستی مکتب میں بھیجا جاتا تھا ہم نے وہاں سے اردو کی شروعات کی پھر اپنے علاقے کے مدرسے میں داخلہ لیا وہاں دو سال تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہم جودھپور راجستھان چلے گئے اور وہاں دو سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں ایڈمیشن لیا اور الحمد للہ وہاں سے عالمیت کی ڈگری مکمل کی اور اور اردو میں بہترین صلاحیت حاصل کر لی ہے ہم نے اس کے بعد ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں اور اس طرح سے ہم نے اردو سیکھا اور اردو کے ساتھ میرا تجربہ یہی رہا ہے کہ الحمد للہ اردو سب سے ہی مہذب اور تہذیب والی زبان ہے بالمقابل دوسرے لینگویج کے اس میں ایسے ایسے الفاظ ہیں جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر زبان میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ انڈیا میں پرچلت ہیں جیسے کے ہندی میں بھی اردو کا استعمال ہوتا ہے اور ہن اردو جو یہ ہے اردو یہ عزت و احترام والی اور تہذیب والی لینگویج ہے اردو کے بنا ہندی نامکمل ہے اور اسی طرح ادر لینگویج میں بھی جو کہ ریجنل لینگویج ہے انڈیا کے اس میں بھی اردو کا استعمال ہوتا ہے